हा मां पंहिंजे स्कूल ऐं कॉलेज में ड्रॉइंग सिखी हुई ऐं मां हिन में हाणे पंहिंजो करियर बि ठाहिणु चाहियां थी त हुन जे लाइ असांजे भारत देश में घणई इंस्टिट्यूट आहिनि जंहिं में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन अहमदाबाद जे के स्कूल ऑफ़ आर्ट मुंबई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐं शांति निकेतन जेको कि बंगाल में आहे ऐं इन्ट्रनेशनल उन में स्तर ते रोढ़ ऑलियन स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन पार्सन स्कूल ऑफ़ डिज़ाइन आहे ऐं इहो ॾाढो हिकिड़ो सुठो करियर आहे जेको कि असां करे था सघूं ऐं हिन जे लाइ मां रोज़ु अभ्यास कंदी आहियां पंहिंजो मूं हिकिड़ो प्रोफ़ेशनल पॉर्टफ़ोलियो ठाहियो आहे ऐं डिज़िटल आर्ट ऐं ग्राफ़िक डिज़ाइन बि मूं सिखी आहे ऑनलाइन कोर्सिस जे बारे में मां पतो र कंदी रहंदी आहियां घणई प्रतियोगिताउनि में ऐं एग्ज़िबिशन में भाॻ ले वठंदी आहियां ऐं म पंजे सभिनी टीचरुनि खां ऐं कलाकारुनि खां कुझु न कुझु यूट्यूब ते सिखंदी रहंदी आहियां